جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش بھارت میں سائنٹس کی کوئی کمی نہیں رہی ہے اچھے سے اچھے سائنٹس آ کر کئی سارے آوشکار کر کر ہم پر بہت مہربانی کری ہے اور کئی لوگوں نے ایسے آوشکار کر دیے ہیں جو آنے والے سمئے میں ہمیں بہت یوگدان دیں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اے پی جے عبد الکلام ان کا نام بہت ادب سے لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو آوشکارکیا ہے وہ بہت ہی آگے چل کر کام آنے والا ہے اور اس سے بڑا آوشکار میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے اے پی جے عبد الکلام جی ہاں ان کا جنم پندرہ اکتوبر کو ہوا تھا اور انہوں نے میسائل بنا کر بہت بڑا اتہاس رچا ہے یہ بہت بڑے آدمی رہ چکے ہیں انہوں نے ایک اپنا نام بہت اچھے پوسٹ پر لکھوا چکے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اے پی جے عبد اکلام بہت ہی بڑے سائنٹس رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کرا ہے کیونکہ انہوں نے میسائل بنا کر ہمارے بھارت کو ایک بہت بڑا نام دیا ہے